हेलो जी भैया हाँ आप सुभाश भोजनालय से बात कर रहे हैं जी भैया मैं कपिल बात कर रहा था कल मेरे बेटे का जन्मदिन है भैया हाँ भैया हाँ हाँ मुझे कुछ भोजन का आदेश देना था क्या क्या हाँ हम बता रहा हूँ जी जी उस में मटर पनीर बटर रोटी हाँ बटर वाली रोटी और ज़ीरा वाले चावल और गुलावजामुन मीठे में हाँ भैया पचास लोगों का रहेगा भैया जी भैया जी आप के यहाँ कुछ विशेष छूट भी है ना भैया मैंने सुना है हाँ हाँ कितना हाँ दस प्रतिशत जी भैया जी हाँ भैया हाँ हाँ समय हाँ कल तीन बजे तक भैया दोपहर में जी जी हाँ मैं भुगतान भुगतान मैं अभी एडवांस कर देता हूँ कुछ और कुछ कल कर दूँगा जैसे ही भोजन पहुंच जाएगा जी भैया पता हाँ पता मैं बतारा हूँ कस्तूरबा नगर तीन बटा छः जी जी हाँ हाँ हाँ भैया ठीक है आप समय पे पहुंचा दीजिएगा भैया ठीक भैया ठीक हाँ हाँ